حیدرآباد ضلع میں عورتوں کو تعلیم اور کام وغیرہ کی پوری چھوٹ دی جاتی ہے اور انہیں با اختیار بنایا جاتا ہے جو آگے چل کر اپنی ذات کے لیے کچھ کر لیں جیسے کہ وہ اگر تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو وہ آگے چل کر کوئی نوکری وغیرہ بھی کر سکتی ہے جیسے کہ بینک میں ہو یا سافٹ ویئر کمپنیز میں ہوں یا کال سینٹر میں ہوں وہ کوئی بھی طریقہ کی نوکری کر سکتی ہیں